पशुपालन हम किसान भाई हैं

पालन पक्रिया कई जानवरों का करते हैं जैसे उदाहरण के लिए गाय है भेड़ हैं बकरी है मुर्गियाँ हैं यह सब लोग का हम लोग पालन प्रक्रिया करते हैं बेहतर अच्छा एरिया है ये ठीक ठाक है गाय के पालने से लोगों काे काफ़ी फायदा भी होता है इससे उससे ऐसे लोग को फायदा भी होता है कि यही फायदा होता हम लोगाें का है कि गाय दूध देती है हम लोग के फायदेमंद होता है और भेड़ में जो बाल होते हैं वो एक बहुत बहुत मतलब कि फायदे इतने मंद होता है कि उससे कई प्रकार के कपड़े तैयार किए जाते हैं बकरियों के लिए सिस्टम यह है कि वह दूध देती हैं जो कि बच्चे हैं बकरा बकरी ये सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं इन लोगों की बिक्रियाँ मार्केट में अच्छे तरीके से आय के स्रोत में बहुत अच्छे होते हैं औ मुर्गियों के लिए सिस्टम है इसके अंडे अंडे पर्याप्त रूप में मार्केट में बिकने के लिए उपलब्धियाँ होती हैं इनको हम लोग अच्छे रेट में उचित रेट में बेचते हैं ठीक ठाक रेट भी मिलता है दोनों का हमको और इस तरीके से पशु पालन प्रक्रिया में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है तो स्रोत के रूप में काम सम काम के स्रोत के रूप में काम और पा आमदनी दोनो पर्याप्त रूप में पर्याप्त होता है